साढ़े डोगरी ऐ ते ऐ भाशा पर ग्रांऽ च शैह्री लोग ना बोलदे ते ना दिखदे आखदे डोगरी कुछ बी निं ऐ इ'यां गै डोगरी पर डोगरी होना बड़ी जरूरी ऐ अगर डोगरी एड़थ श्यूडल च आई दी ऐ ते लोकें बोलनी बी चाहिदी स्कूलें ते बोलदे निं लोक टीचरां मारदियां न आखदे नेईं बोलनी छड़ी इंगलिश बोलनी पर मीडिया च बी दिक्खी लैओ तुस मीडिया च बी इक्क अद्धी हारी बोलदे न इक दो चैनल न बाकी ऐ निं कुछ पर होना चाहिदे रपोर्टर बी कोई निं इक दो रपोटर न ओह् बोलदे न बाकी ते कोई कुछ निं हिन्दी ते इंगलिश चलदी पर डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते सानूं बोलनी चाहिदी इन्ना बड़ा उस्सी पदवी दित्ती दी ऐ कि थांऽ दित्ता दा ऐ कि ओह् साढ़ी दादी ऐ ते फ्ही दादी गी कीऽ पुछदे निं लोग पर ग्रांऽ च ते लोक पुछदे न बाकी नि कोई कुछ पुछदे हां लोक गल्ला बी निं करदे डोगरी च पर अगर कोई करै ते आखदे ग्राईं न इस्सी अनपढ़ इस्सी कुछ आंदा निं पर मैं सोचनी आं कि बोलना चाहिदी हां प्रधानमंत्री आइयै इत्थें डोगरी बोलदा पर साढ़े लोक आखदे न जी डोगरी निं बोलनी डोगरी बोली ते साढ़ी बेसती पर एह् सोचना चाहिदा कि साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा एह् आनी बड़ी जरूरी ऐ अगर एह् आई अगर एड़थ श्डयूल च आई गेई फिर कैल्ली निं स्कूल च लांदे न लानी चाहिदी देनी चाहिदी ते मीं निं लगदा कि साढ़े जम्मू च डोगरी दे टीचर निं फ्ही इ'यां निक्के हारे ग्रांऽ अग्गें पिच्छें होने ते होने पर युनिवर्सिटी च बी मीं निं लगदा इन्ने टीचर हैन बी पर होने चाहिदे ऐजुकेशन सिस्टम च बड़ी पिच्छें ऐ कन्नै मीडिया च बी बड़ी जैदा कोई पढ़ियै राज़ी निं डोगरी आखदे डोगरी केह् पढ़ने आह्ली ऐ हां एह् इ'यां गै न एह् कोई सबजैक्ट न एह् कोई सबजैक्ट निं